हैलो में तुसेंगी दस्सना चाहन्नी आं साढै़ उधमपुर दा जेह्ड़ा एरिया वातावरण ऐ ओह् कनेहा ऐ इत्थै दा वातवरण जेह्का ऐ अच्छा ऐ मतलब हां जी हा इत्थै अलग अलग स्कीमां गौरमेंट ने कड्ढी दियां कि अपने वातवरण गी साफ रक्खने आस्तै असेंगी केह् केह् करना चाहिदा ज्यादा शा ज्यादा बूह्टे लाना चाहिदे होर बमारियें कशा बचने आस्तै कि बूह्टे कट्टना बी नेईं चाहिदे होर ज्यादा कोला ज्यादा जेह्के लाना चाहिदे ते अगर अस बूह्टे लागे अगर अस अपना वातावरण जेह्का उसी अस साफ रखगे ते उत्थै बमारियां बी घट्ट होनियां होर असेंगी गै ते फायदा ऐ एह्दा ते बूहटे जेह्के ज्यादा कोला ज्यादा जेह्के लाना चाहिदे होर जे घट्ट शा घट्ट कट्टना चाहिदे होर असें साढ़ा उधमपुरै दा देवका रीवर ऐ ते देवका दा इत्थैं बसाखी गी मेला होंदा ऐ इत्थें शिवजी भगवान दी मूरती ऐ ते इत्थें दा एन्वायरनमेंट जेह्का अच्छा ऐ होर इत्थें दी जेह्का एन्वायरनमेंट ओह् बी अच्छा ऐ ते इत्थै इत्थै समें समें उप्पर सफाई कर्मचारी जेह्के रक्खे दे ओह् ठीक चाल्ली कन्नै सफाई करदे रौंह्न्दे होर इत्थै लोग दूरे दूरे दा शिवजी भगवान दे दर्शन करने औंदे ते एह् गंगा इक पवित्तर ऐ देविका रीवर जेह्की ऐ होर उधमपुर च इसलै बरखा बुरखा होन्दियां बरसांत होंदी ते उसलै जेह्ड़ी एह् परेशानी होंदियां कि कुतै कचरा किट्ठा होई जंदा कुतै कियां कुतै किश ते इसी समें समें उप्पर साफ कीता जंदा ते असेंगी जेह्का एन्वायरनमेंट साफ करने आस्तै ज्यादा कोला ज्यादा बूह्टे लाना चाहिदे होर असेंगी बीमारी शा बचाव होंदा अगर अस ज्यादा बूह्टे लागे ते बमारिया घट्ट होनियां